आसामाव हारिमु आरो समाजनि बिहोमाया गोबां रोखोमैनो बिहोमा होदों मानोना हारिमु सिबिनायाव बर'फोरा गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ दानाय लुनायजों सिनायथि होयो आरो हारिमुआव गोबां रोखोमनि हाबनानै थायो बेवहाय हारिमुआ जोंनि बर'फोरनि थाखाय थांनानै थानो थानायनि राहा लामाखौ देखायो मानोना जोंनि बर'फोरा गाव गावनि सिनायथिखौ गाव गावनि गाननाय जोमनाय दख'ना आरिफोरजों सिनायथि होयो गाव गावनि गाननाय जोमनाय दख'ना आरिफोरखौ साद्रिफोरखौ गोदोनि बर'फोरा गावबा गावनो दानानै लायोमोन गोदोनि मानसिफोरा गावबा गावनो दख'ना दानानै गावबा गावनो गानो जोमोमोन आरो माखासे मानसिफोरा गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय सेन खबाइ जेखाइ हेबनानै गावबा गावनि रांखान्थि बिथिङावबो जौगानो हादों आरो माखासे मानसिफोराबो दख'ना आरिफोरखौ दानानै गाव गावनो रांखान्थि बिथिङावबो जौगानो हादों मानोना जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय समाजारि आरिमु खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिबोदों गाव गावनि मानिनांगौ खान्थिफोरखौ गाव गावनो दानानै गानोमोन बेनिखायनो जोंनि बर' हारिफोरा गावबा गावनो दानानै गाव गावनि बर' सिनायथि गाव गावनि हारिफोरखौ गाव गावनो देखायोमोन बेनिखायनो जोङो थुनलाइजों हारिमुजों जोबोर खाथि सोमोन्दो दं मानोना हारिमुआवबो थुनलाइआ हाबफानानै थायो बेनिखायनो जोङो गाव गावनि नांगौ मुवाखिनिफोरखौ हारिमुआव सोनानै लानांगौ जायो गोदोनि न'खरफोराव गावबा गाव न'खरफोराव जि दाग्रा मोनसे हिसानसालिनि थाखाय गावबा गावनि बिमा बिफाया रोङोब्ला फिसाजोफोरखौबो सिख्ला देरनायजों लोगोसे दानाय लुनाय फोरोङोमोन आरो दख'ना गाननायबो फोरोङोमोन बिनिखायनो गोदोनि मानसिफोरा बुङोमोन गावबा गावनि हारिमुखौ लाखिनांगौ बेनिखायनो बेयावसो हारिया थांनानै थायो बेनिखायनो मेथाइआवबो बिदिनो हारिजों जोबोद सोमोन्दो दं बिनिखायनो जोङो मेथाइफोरखौ रोजाबनांगौ खननांगौ जायो मानोना जोङो गाव गावनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बैसागु मेथाइ हारिमायारि मेथाइ खननाय जायो बेनिखायनो जोङो गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनांगौ जायो आरो दानाय लुनायफ्रावबो जोबोद गोनांथार गावबा गावनो रोंनांगौ आरो गाव गावनि दानाय लुनायखौ गाव गावनो गाननानै गाव गावनो जौगानायनि रांखान्थि बिथिङावबो दावगालांनो हायो आरो माखासे न'खरफोराव इन्दि एम्फौ फिसिनानै गावबा गावनो खुन लुनाय खुन्दुं लुनाय आरिखौ खामानिखौ मावनाय जायो बेनिखायनो जों गोदोनि मानसिफोरा एम्फौ फिसिनानै गावबा गावनो इन्दि इन्दिनि जि बानायनाय जायोमोन गोदोनि मानसिफोरा बांसिनानो मावोमोन आरो इन्दि एम्फौ फिसिनानै खामानि मावनाया जोबोद गोब्राबमोन बेनिखायनो दानि मुगायाव एम्फौ फिसिनायखौ गारलांबाय खमसै आरो बांसिनानो बांसिनानो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जिफोरखौसो जोमसै बेनिखायनो गोदोनियाव इन्दि एम्फौ फिसिनानै गावबा गावनो साद्रि दानानै बेफोरखौ खालामनाय जायोमोन रांखान्थि बिथिङावबो जौगानो हादोंमोन आरो दानि मुगायाव इन्दि एम्फौ फिसिनाया जोबोद खमलांनो हमगासिनो दङ